ہیلو السلام علیکم ہلو یہ کہ رہنا ہے حضرت کہ ہمیں تھوڑا سا بیج چاہیے تھا کیا آپ کے یہاں بیج مل جائے گی ہمیں ایسا بیچ چاہیے نا حضرت کہ کم سمے میں زیادہ پیداواری ہو سکے

ہمیں چاہیے کدو کا اور پرور کا کیا آپ جی کیا آپ کے پاس ہے کتنا اس کا پرائز ہوگا ہمیں بس سات پان سو گز میں لگانا ہے

اور اچھا مل جائے گا کچھ اچھی کوالٹی کا ہمیں چاہیے کیا پرائز کیا آپ پرائز بتائے نہیں ایک پیکٹ کا پانچ سو اور بھی کم نہیں ہو سکتا ہے کیا اچھا جی اوہ اگر تو کم نہیں ہو گا کم کر دیتے تو بڑا مہربانی ہوتی اتنا سارا لے رہے ہیں آپ پچاس روپے کم کر رہے ہیں صرف بتائیے اچھا منافع کریں گے تو نا ہمارا بھی تو دیکھیں گے کہ چند آدمی کہاں سے اتنا کریں گے بتائیے آپ کو آپ تو جانتے ہی ہیں ابھی وقت کا حالات کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ آپ کی دکان تو ہم آئیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم